व्यायाम आओर योगमे अन्तर इएह छै कि व्यायाम हमे रोज सुबह भोरके करै छिए शरीरके लिए शरीरके लिए करै छिए ताकि मतलब बढ़िआँ रहै आओर व्यायाम व्यायाममे अहि दुआरे पैरसँ लऽ कऽ माथा तक करै छी ताकि जते माथामे दुख चिन्ता रहै छै से दूर भऽ जेतै आओर बढ़िआँसँ मतलब कि कोनो दुख नहि रहतै हमरा ओकरा बढ़िआँ करनाइ छिए रामदेव बाबा योग सिखबै छै जेनाकि ओम ओम ई सिखबै छै ओकर नाम छिए रामदेव बाबा ओ हमरा आरके बढ़िआँ तरहसँ सिखबै छै बहुत बढ़िआँ सिखबै छै तऽ ओ जे सिखबै छै माथाके द्वारा माथामे जे सब रहै छै ने चिन्तासब ओसब चीज दूर भऽ जाइ छै आओर ओकर सिखाएल अनुभव हमरा माथामे घुसि जाइ छै से हमरा नीक चीज सिखाइए रहल छै हमरा जे भी टेन्शन रहै छै ओसब दूर भऽ जाइ छै